ورزش طاقت اور صحت کے لیے بنیادی طور پر ایک اہم جز ہے یہ نہ صرف جسمانی طاقت بڑھانے میں مدد دیتی ہے بلکہ مجموعی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بھی ضروری ہے ورزش کے مختلف اقسام آپ کی طاقت برداشت لچک اور دل و دماغ کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں مسلسل اور متوازن ورزش دل کی صحت کے لیے انتہائی اہم ہے دل کی پمپنگ صلاحیت بڑھانے کے لیے آپ کو انڈورنس کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کارڈیو ورزش دوڑنا سائیکل چلانا سوئمنگ وغیرہ دل کے لیے بہت مفید ہیں کیونکہ یہ دل کی دھڑکن کو بڑھاتے ہیں اور خون کی روانی کو بہتر بناتے ہیں لچک کی تربیت آپ کے جوڑوں اور پٹھوں کی حرکت کی حد کو بڑھاتی ہے اور آپ کو زیادہ فعال اور مضبوط بناتی ہے ورزش کا ایک اور اہم فائدہ وزن کو کم کرنا اور جسم کی شکل میں تبدیلی لانا ہے طاقت کی تربیت اور کارڈیو ورزش مل کر آپ کے جسم کو زیادہ پرکشش اور صحت مند بنا سکتی ہے یہ ایک متوازن ورزش کا معمول ہے جو طاقت لچک اور دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے